واٹر اے اسپورٹ دہلی ہندوستان کی راجدھانی ہے اور یہ مشہور ہے کہ وہاں مختلف قسم کے اسپورٹس اور ورزشی مواقع دستیاب ہیں دہلی میں پانی کے اسپورٹس کے مختلف مقام شامل ہوتے ہیں جیسے کہ سوئمنگ پانی کی ریسنگ اور دوسری ایسی ورزشی مواقع جو پانی کا استعمال کرتے ہیں دہلی کے مختلف مقامات پر پبلک اور پرائیویٹ اسپوٹس الگ اسپورٹس کامپلیکس اور پولو گراؤنڈ موجود ہیں جہاں لوگ اسپورٹس کی تربیت حاصل کرتے ہیں اور مقابلہ کھیلتے ہیں پانی کے اسپورٹس کے ذریعہ صحتمند رہنے کا موقع ملتا ہے اور وزرش کے علاوہ تناؤ کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے